माण्हुनि खां ॿुधंदी आहियां कि बाइकिंग हिकिड़ो जुनून थींदो आहे त मां इन जुनून खे ॾाढो एप्रिशिएट न कंदी आहियां इनखे वाधारो न ॾींदी आहियां छो त वधीक तेज़ु हलाइण सां पंहिंजो पाण खे परेशानी थी सघनि थी पयूं कंहिं महिल थी सघे थो ब्रेक न लॻे या थी सघे थो ॿियो कोई साम्हूं अची वञे थी सघे थो असां ठीक था हलायूं पर ॿियो जेको माण्हू हलाए थो उहो अॻि तों अची वञे या स्टंट कंदो हुजे त मूंखे इन सभिनी खां ॾाढो भउ थींदो आहे मूंखे लॻंदो आहे कि सेफ़ ड्रेइविंग करणु खपे सेफ़ हलणु खपे थोरो देरि सां किथे पहुचजे पर सुरक्षित पहुचजऊं त वधीक सुठो थींदो आहे ऊर्जा खे पंहिंजे समेटण लाइ मां पंहिंजी स्पीड नॉर्मल रखंदी आहियां उत्साह मुंहिंजो बरकरार रख रहंदो आहे उन्हीअ में काई कमी न ईंदी आहे लेकिन मां स्लो ऐं सेफ़ बाइकिंग करणु पसंदि कंदी आहियां